हलो जय झूलेलाल हाणे ॿुधो मां उदयपुर मां आईं आहियां मूंखे मंदर घुमणा आहिनि महाराष्ट्र में जेके बि मंदर आहिनि सिद्धीविनायक हीअ हूअ मूंखे घुमणा आहिनि तव्हां थोरो मूंखे तव्हांजे कंहिं फ़ोन नंबर ॾिनो आहे त मूंखे आइडिया ॾिंदो हे सिद्धीविनायक या पासे में जेका बि मंदर आहिनि मूंखे घुमणा आहिनि कॾहिं आरती थींदी आहे उहे त मूंखे त साहेड़ीअ तव्हांजो फ़ोन नंबर ॾिनो आहे

मां ताज़ होटल में रहियल आहियां ताज़ होटल जी हा त हुतां कोई पड़े त पोइ मूंखे ॿुधायो सवलो पए कहिड़े मंदर हली सघंदा आहियूं कॾहिं हा आरती हा आरती आरती बि अटैंड थी करण चाहियां मां हा मंदर ॾिसणा आहिनि सभु

हा मुम्बा देवी मंदरु बि ॾिसणो आहे कॾहिं आरती थी थिए कॾहिं पूड़ी थी थिए कॾहिं टाइमिंग खुले थो बंदि थो थिए हो जरा मूंखे जानकारी ॾींदो

घणे बजे ईंदा मूंखे वठणु मां ॾह बजे ईंदसि घर जो कम थींदो आहे ॾहें बजे निकरंदसीं

ओके हा चङो ॿियो घणा पेसा लॻंदा उहो त माई ॿुधाए पेसा घणा लॻंदा पहिरियों ॿुधाए मूंखे पंज हज़ार ओके चार हज़ार वठि न पंज हज़ार छो थी चारि हज़ार जो मुंहिंजो बजट आहे ठीकु आहे थोरो वधाइ साढी चारि हज़ार कर अच्छा त विच में खाइण जो बि त मिलंदो न कुझु होटल बोटल हूंदा पाठ कंदव न थोरी देरि

हा हैलो चओ हा हा सुभाणे अची वञ ठीकु आहे ओके बाय झूलेलाल